میرے خیال میں موجودہ دنیا میں اس زبان کو کافی چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس زبان کو بولنے والے کی کبی کمی ہو گئی ہے دوسرے لینگویج اس میں زیادہ حاوی ہو رہے ہیں اور دیکھا جائے تو لوگ اب نوکری وغیرہ کے لیے دوسرے لینگویج کو زیادہ پڑھنا پسند کر رہے ہیں اور اس لینگویج سے تھوڑا دور جا رہے ہیں